भुरग्यांक कोंकणी भास शिकोवप ही खूब गरजेची आसा हाचें फाटलें कारण म्हणल्यार आमची संस्कृताय आमचें दायज आमी राखून दवरपाक जाय भाशेची गिरेस्तकाय कशी आसा कितें आसा तें आमी भुरग्यांक सांगपाक जाय आमच्या फुडल्या पिळगेक ताचें म्हत्व कळपाक जाय म्हणून आमी तें तांकां समजून सांगपाक जाय त्याच प्रमाण आमी तांच्या कडेन कोंकणीन भासाभास करपाक जाय तांचे कडेन उलोवपाक जाय हें सगलें केल्यारूच आमची भास आमी तिगून दवरतले